जैसे मैं छोटी सी थी बहुत मुझे गाना कि शौक था बहुत गाना गाने के लिए बहुत शौक था ये कजरी भी भा और भजन भी और देवी गीत तो मुझे बहुत पसंद रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देवी गीत गाने में बहुत एस्पर्ट हूँ और कजरी भी आता है मुझे कजरी भी गाने में अच्छा लगता है बहुत शुरुआत मैं जबसे छोटी सी हूँ बड़ी हो गई हूँ तबसे अरे तो मुझे गाने का बहुत शौक है गाने का नाचने का ये शौक मेरा बहुत है मैं बहुत कुछ सोहर भजन ये कॉल बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्या देवी गीत गाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे देवी गीत गा गाओ भी अच्छा लगता है ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत वो है और मुझे गाना गाना पसंद आता है मैं छोटी सी थी तभी से गाने लगी हमको अपने में गुनगुन गुनगुना गाती हूँ बहुत बहुत होता है बहुत अच्छा लगता है बहुत गा गाएँ बजाएँ नाचे खेलें कूदें छोटी से बड़ी तक का इतनी बड़ी हो गई यही ऐसे ससुराल में अच्छा लगता है गाएँ कूदें नाचे कूदें गाएँ होता है